मेरी जबलपुर में बहुत सारी वो होंगे न्यूज़ चैनल जिसमें न हर चौबीस घंटे न्यूज़ आती रहती सेम टू वैसा ही पेपर आता है जिसको सिटी न्यूज कहा जाता है सुबह अलग आता है शाम को अलग आता हेगा इस सारी चौबीस घंटे की जानकारियाँ हम लोग को सबको प्राप्त होती रहती होंगी और इसमें क्या है बहुत सारे लोग होंगे जो कई जगह गंदगी करते होंगे है न उसको अच्छे से खुद का अपना फर्ज़ समझना चाहिए और हर गंदगी को खुद पे ही निर्भर होना चहिए आज हम फैलाएँगे तो लोग भी फैलाएँगे इसलिए पहले हमको सुधरना पड़ेगा और इस पर लोग ध्यान नहीं देता है इसको ध्यान देना चाहिए हर तरफ कचड़ा है कूड़ादान है उसका प्रयोग करो हर चीज का हर जगह पर सही नियम करो बिल्डर्स लोगों पेड़ काट रहे जमीन के हरियाली सारी खत्म कर होंगे इस चीज पे हर लोगों को ध्यान देना चाहिए